आं जी जनाब आं म्हाराज केसर ऐ बधिया बी ऐ म्हाराज हल्का बी ऐ ते बधिया बी ऐ दौ किस्म दा केसर आंदा साढ़े कोल इक्क बधिया आंदा इक्क हल्का आंदा तुस भेजो कुसै गी ते चुकाई लैओ हट्टिया दा इक्क बधिया आह्ला ते इक्क हल्का आह्ला ते पुच्छी लैयो जेह्ड़ा चाहिदा होग ठीक ऐ म्हाराज तुस भेजो भेजो हट्टिया